हैल्लो हां जी तुस टुरिस्ट गाईड बोला दे एक्चुअली साढ़ा प्लान ना दा हा कठुआ डिस्ट्रिक्ट घुम्मनै दा ते तुस थोहाड़ा सनागै सानूं केह्ड़ी केह्ड़ी जगह घुम्मनै दी उद्धर अच्छा अच्छा चलो चलो ठीक ऐ में तुसेंगी कन्टेक्ट करी लैगा जदूं बी साढ़ा प्लान बनदा ना ते अस तुसेंगी कन्टेक्ट करी लैगे ठीक ऐ थैंक यू